جہاں تک بات باورچی کھانے یا کچن کی کی جاتی ہے تو میرے بس کوشش یہی رہتی ہے کہ اگر میں کچن میں جاؤں تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو کیونکہ میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں اریٹیٹ ہو جاتی ہوں یا پھر باتیں کرنے لگ جاتی ہوں جس سے کھانے بنانے میں بہت دشواری نظر آتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہے میری لائف میں جن کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہتی ہوں جیسے میری بڑی بہن ہے جو کھانا بنانے میں میری ہیلپ کرتی ہے جب بھی مجھے کوئی نئی چیز بنانی ہوتی ہے تب وہ میری بہت ہیلپ کرتی ہے اور ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان سے مجھے نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ میری امی بھی میری ساتھ رہتی ہے تو بھی مجھے زیادہ ٹینشن نہیں رہتی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ یا تو میں الجھ جاتی ہوں یا پریشان ہو جاتی ہوں یہ ساری چیزیں مجھے باورچی کھانے میں پسند بھی نہیں ہے کیونکہ کھانا بنانا بھی ایک فن ہے اور اس فن کو جتنا اچھے سے نکھاریں گے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا